गोदोहाय ना सारनायाव आबै आबौ मोनि समाव जों गोदो उन्दै उन्दै समावहाय आबै आबौ नि गोदोनि समाव ना सारनायाव माजों सारोमोन सिलि सिलि लाङोमोन गामला लाङोमोन ना हमनाय समाव माबायाव बालथिं गेदेरावसो हमना लाबोयोमोन खबाइबो गैयामोन गोदोहाय नै दासो जेखाइ खबाइ ओंखार जोबबाय गोदो मुसारियावसो सारसनोमोन नाखौ सारनानै गोदो आबै आबौनि दिनाव नै दासो जोंनि समाव जों देरनानै जों देरनानैसो दा जेखाइ खबाइ ओंखारबाय जेखाइ आव सारसनो नाखौ सारनानै ओमफ्राय हमो जोङो गामला लाङो बिदिनो बालथिं लाङो ना सारनायाव नांगौ जों लांनानै नाखौ सारो बालथिंआव खबाइ गैया बाबो गोदोथ' खबाइ गैयामोन नालाय गोदो आबै आबौनि समाव बालथिं लाङो गामला लाङो नै दावनियावसो दा जों एसे देरनासो माबाबाय आरो माबायो खबाइ लांनानै जोङो खबाइयाव ना सारबा बालथिंजों सारनानै खबाइआव ना हमनानै दोनो जोङो जेखाइआव सारसनानै जेखाइआव सारसनानै ना नांबा ना हाबोबा खबाइआव सोयो जोङो नाया माबायोबा ओमफ्राय हमनो मोजां मोनो जोङो हमनानै

हमनानै माबायो